ہیلو سر میں نے ایک شرٹ بک کری تھی اس کی ڈلیوری ہو نہیں پا رہی ہے ٹائم سے جس وقت مجھ کو وہ شرٹ پہننی تھی تو اس لیے میں نے کال کیا ہے کہ کیا وہ کینسل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بعد میں آئے گا ڈلیوری بعد میں اس کی ہوگی تو وہ میرے ویسے ہی کسی کام کا نہیں ہے تو میں چاہ نہیں رہا ہوں کہ اس کو لوں اور جب میں بک کر رہا تھا تو وہ ٹائم ایسے ہی دکھا رہا تھا کہ وہ اس ڈیوریشن تک آ جائے گا لیکن اب تو وہ پاسیبلٹی لگ نہیں رہی ہے لگ رہا ہے کہ اس میں اور وقت لگے گا اس لیے میں اس شرٹ کو کینسل کرنا چاہتا ہوں پلیز اگر ہو سکتا ہے تو اس کو بتائیے کیا آپشنس ہیں جی جی کو میرے کو بعد میں یہ شرٹ نہیں چاہیے پہلے آپ جیسے کہہ رہ ہیں کہ پہلے آپ پہنچا نہیں سکتے ہیں پہنچ نہیں پائے گا تو مجھے کینسل ہی کرنا ہے میں وہی کینسل کرنا چاہتا ہوں نہیں کوئی دوسری شرٹ بھی اویلیبل نہیں ہے میں نے دیکھ لیا مجھے یہی شرٹ چاہیے تھی اور یہ اویلیبل نہیں ہے تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ کینسل کر دیجیے آپ کی آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کینسل کریں گے پلیز اور اس کو کینسل کر دیں گے تو میرے لیے بہت فائدہ ہوگا اور معذرت چاہتا ہوں کہ میرے کو کینسل کرنا پڑ رہا ہے لیکن کیونکہ وہ دیر سے آ رہا ہے اس لیے میں کینسل کرنا چاہ رہا ہوں